असांजे परिवार में मुंहिंजे ॾेर गुज़रण जी यादि में असांखे हिकु समान करण लाइ उन जो समारोह जो बंदोबस्त करे रहिया आहियूं ऐं उन जे लाइ असांखे मृत्यू प्रमाणपत्र जो अप्लाए कयो उन अप्लाए करण खां पोइ तव्हां तव्हां कॾहिं असांखे उन जो जवाब ॾींदा असां परिवार में सब ॼणा उन जी चर्चा करे रहिया आहियूं